दुकान भी हमारे यहाँ दूर है दुकान के बारे में जानकारी ही बिसनेस करना थम भी सोचते हैं कि अपने घर पर दुकान खोल लेगी चलेगा सब माने यहाँ आकर हमारे यहाँ लेगा सामान तब दूर ना जाने के परे तब ये सब समझती ही कैसे भी चाएगी कैसे लाएंगी क्या भाव के का रेट के हैं त मैक सोचेगी कि अपने यहाँ दुकान खोल लेंगे चलेंगे तब अच्छी बात है तब पूरा समान हमारे यहाँ पूरे गाँव क लोग आएगे तो ले लेंगे हमारे यहाँ अच्छी बात है दुकान खोल लेना तो हम भी दुकान खोले सारे लोग आए हमारे यहाँ सामान लेने के लिए कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी दुकान है यहाँ लगे हो गया नज़दीक हो गया यहाँ सामान मिलने लगा तो हम कहे हाँ अच्छी बात है जौन पैसा वहाँ देगे वही पैसा यहाँ लगेगा तब कहें कि हाँ सही है खोल ले तब भी हम दुकान खोल लिए तो हमारी बहुत चलने लगी दुकान बिक्री भी होला सर सामान बिक्या लगा अच्छे से चलो